हम बीमारी से बचने और स्वस्थ रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई का विशेष ध्यान देते हैं इसमें बरसात के मौसम में साफ पानी और पानी को उबालकर पीने का काम किया जाता है और साथ ही आसपास जैसे टायरों में या किसी नालों में वह जो पानी एकत्रित होता है वह रुका रहता है उसको वह रुक ना हो उसके लिए खास एक काम किया जाता है कि उनको वहाँ से हटा दिया जाता है ताकि फ्लो में कर दिया जाता हैं जिसमें उसमें मच्छर या बहुत सारे कीटनाशक पनपते नहीं जिसके कारण उनके पनपने की वजह से वहाँ पर एंफ्लिज एडीज जैसे बहुत जहरीले टाइप के जो मच्छर हैं जिन्होंने मलेरिया और टाइफाइड डेंगू जैसे रोगों का रोगों का उत्पन्न करते हैं तो ज़्यादा इन बातों का ध्यान दिया जाता है और खानपान में भी संतुलित भोजन फल फूल को भी सम्मिलित करते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें